आं दिनै आरबाव नोंथांमोननि गेजेराव जि बाथ्राखौ बुंनो हासथायदों बे जिबनाव आंनि जिबनाव साकसेस जायाखसै नाथाय गोसो जादोंमोन गोदो मोजाङै लेखा फरायनानै गुबुन गुबुन गियाननि बाथ्राफोरखौ हाबाफोरखौ मावनो थाखै नाथाय जोंहा दा गामिनि हिसाबै फरायनाय मानाय जोंहा जेबो सुबिदा मोनाखसै आर बिनि गेजेराव जोङो जि सान्दोंमोन मावनो बे मावनायफ्रा जोंनि थाखाम फेलें जाजोब्बाय नाथाय बे मा जादों जोंनि जोंनि गोदोनिफ्राय थानाय आसामनि सिङाव थानानै जोङो जिबायदि बाहायजादोंमोन गोदो दा बेबायदि बाहायजानानै जोंनि मानसिफ्रा गोबां गोबांथार सिखा दिखायाव डेभेलपमेन्ट जानो हायाखै आर बिजों लोगोसे जोंनि सायावनो जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा जोङो बांद्राय लेखा फरायनायाव सोमोन्दो लानो हायाखै बिजों लोगोसे बेयावनो जोंनि जे मोनसे बिगियाननि मावनांगौ हाबाफोर दंमोन जोंनि जे संस्कृति गोबां जोंहा मावनांगौ दंमोन बेखौ जों मावनो हायाखसै मानोना जोंनि दासो बिटिआर जानानै मोननाय बि समखौसो जों दा मोननो हाबाय नाथाय सिगांनिफ्राय आसामनि सिङाव थानानै जों जे दंमोन बेवहाय जोंहा बर'फोरनि थाखाय जेबो सुजुग सुबिदा मोननो हायाखै दा जोंनि बिटिआरआव मा मोनो बेखौ दा दानि उन्दै गथ'फोरनि थाखाय जे मोजां सुजुग सुबिदा खालामनानै होयो आङो नोंथांमोनखौ बुंदों जोंनि आमोलाव थांबाय जोङो अख्रांआव थांनानै जि जोंनि साइनटिफिकेलि जे थांनानै जोङो नायलाबायनोबो दा जोंहा गैया आर जोंहा बेबादि सुजुगबो गैया बेनिखायनो दा दानि देरबोनाय गथ'फोर फरायफुनाय गथ'फ्रा जेन बिथांमोना थांनानै गियाननि बाथ्रा सोलोंनानै आरो फ्रिथिबिआव गासिबो साइनटिफिक बाथ्राफोरखौ सिन्था खालामनो हानायनि गियानखौ मोननो थाखाय जोङो बे बिटिआरनि सिङाव थानाय जिसेबां गिदोरफोर दङ नोंथांमोना बेखौ एसे नायनानै जेन बिथांमोनखौ मानसि खालामनो हासथायो बिटिआरनि थाखाय जे मोजां हाब्ला मावो जेरै दा जोंनि गथ'फ्रा गोबां फरायनो सुबिदा मोननायफ्रा मोजाङै फरायनानै फैगासिनो दं आरो दाने जों खोनानो मोन्दों बिटिसिआवबो गोबांथार गोरों गोरा ओंखारगासिनो दङ बे गोदान गोदान ओंखारनायखौ गासिबो जे जोंनि दानि गोदान गोदाननि सिन्था धाराजों साइनटिफिकेलि बिगियानिजों बिगियाननि बाथ्राफोरजों सिन्था खालामनो हानानै जोंनि गथ'फ्रा दा गोबां मानसिफ्रा गिदिर गोलाव जानायनि लामाखौ मोनगासिनो दङ आर बिनिखायनो जोंनि उननि गथ'फ्राबो जे बेबायदि ए पि एस सि बेबायदिनो डिसि बेबादिनो आरबाव ए सि एस फरायनाय बेफोरखौ मोननो थाखै जों जों बयनोबो गियान होयो बे गियानजोंनो जोंनि बिटिआर सिङाव थानाय जिसिबां नोगोरारिफोर दं गामियारिफोर दं बिथांमोना जोंनि बेफोरखौ सिन्था खामनानै लानो आं बिखोनो बुंबाय आर नोंथांमोना बेबायदि खामानिखौ मावना हायो आरो गथ'फोरनो मोजां सुजुग सुबिदाखौ होयो जोंनि गथ'फ्रा दिनै दिनै उन्दै गथ' गाबोन गिदिर मानसि जागोन बेखौ जों जोंनि बिटिआरनि गेजेरनिफ्राय जोंनि गेदेर गोलावफ्रा आखायाव लायो आं खावलायनानै दोनबाय थें इउ